दिक्खो जी अगर डांसै दी गल्ल कीती जा ते डांस में कुसै कोला सिक्खेआ नेईं सिक्खेआ ऐ में क्योंकि अस निक्के निक्के होंदे माराज जदूं तां उत्थै साढ़ा स्कूल होंदे ते उत्थै अस डांस साढ़े कोला मास्टर करांदे रौंह्दे हे पैह्लें साढ़े कोला मंदा होंदा हा फ्ही आस्तै आस्तै शैल लगी पे होना फ्ही अस इ'यां अठमीं पुज्जियै तां अठमीं इयां फ्ही कोई इ'यां कोई फंक्शन फुंक्शन लगी पे होना इ'यां प्रोग्राम बगैरा कोई पंदरां अगस्त होई छब्बी जनबरी होई तां उत्थै बी मास्टर साढ़े कोला फंक्शन जे क डांस लगी पे कराना तां उ'आं नै अस नच्चना सिक्खी गे आस्तै आस्तै नच्चना नुच्चना अपना फ्ही जि'यां क दसमीं पुज्जियै तां उत्थै बी उ'यै स्हाब बाह्रमीं पुज्जियै उत्थै बी बस नच्चना नुच्चना ताहीं तुआंही ते कुसै कोला ते मैक्सिमम जैदातर सिक्खेआ है निं ऐ जरूरी थोह्ड़े मते बिच स्टैप्प होंदे जेह्ड़े सिक्खने ते साढ़े ग्रां च ते होंदा ऐ डोगरी ते डोगरी च सिक्खने आह्ला किश डोगरी च सिक्खने आह्ला किश होंदा गै नेईं ऐ जां पंजाबी पंजूबी होऐ तां ओह्दे सिक्खने बी स्टैप्प स्टुप्प होंदे कोई भांगड़ा होई गेआ कोई डोगरी च कोई स्टैप्प है गै नेईं ढोल्किये धमाका लाया माड़ा नेहा ते आपूं लत्त नचदी पै ते बाकी इत्थै इन्ना किश सोच्चा नेईं ऐ डांस दे बारे च बाकी इ'यां कुतै इयां मन करी जा ते इ'यां कोई मूड़ ठीक करने आस्तै कोई फंक्शन फुंक्शन होऐ तां नच्ची जंदे अस इ'यां ऐसी गल्ल निं ऐ बो जैदातर कोई आखै ते साढ़ा एह्दे च कोई कोई बड्डा कोई कोई मकसद नेईं ऐ कि कुसै कोई एह्दे च कोई अपना असें नांऽ बनाना नांऽ नूंह् बनाने आह्ली कोई गल्ल नेईं ऐ इ'यां कुतै मतलब मन करी जा नच्चने नच्चने नच्ची जंदे अस ऐसी गल्ल नेईं ऐ बाकी साढ़े ग्रां च इ'यै जैदा जैदातर तां डोगरी डांस गै करदे ते बाकी कुड्ड कुड्ड लांदे इ'यां कोई जगेरने जगुरने होऐ ताहीं तुआंही जैदातर इ'यां कोई आखै कि कोई जैदातर ते बाकी इ'यां शैह्रे शूह्रें च ते चलो अजकल पंजाबी गै करदे जैदातर ते डोगरी डागरी दा ग्रां च गै करदे साढ़ै फ्ही बाकी शैह्रें च तां करदे है निं आमीं डोगरी गै करदा शैल डांस करदा डोगरी